ہاں دوڑنے کے لیے تو میرا سب سے پسند پسندیدہ جو ہے وہ پارک جو ہے میدان بولتے ہیں پارک ہے ہم اکثر فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں ہاں کبھی دوست یار ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگا لیا دوست یار نہیں ہوتے ہیں تو اپنے جو بّچے ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور پورے پارک کے چکر لگاتے ہیں دوڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ ورزش ہو جاتی ہے کثرت بھی ہو جاتا ہے اس سے تندرستی بھی ٹھیک رہتی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ صحت پھرتیلا ہوتا ہے تو اسی لیے مجھے دوڑ لگانے میں صبح صبح پارک میں لگائیے تو اس سے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے پیر میں بنا چپل کے گھاس وغیرہ میں دوڑتے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے صحت میں بھی اثر پڑتا ہے اور موسم کا بھی لطف لیتے ہیں اس لیے ہم پارک میں اکثر جا کے دوڑ لگاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی